औ नैबाल लेखा फरायनो नागिरदों नोंलाय ए है हायाखै ए हायाखैसो जानाय नोङो औ आंथ' गाबोन फरायगोन दिनै फरायगोन होन्नानैनो फरायले लेखायाखौनो ए मोनसेबो गैथारादाहाय हाखानाय नोङाहाय आं ए आंबो दिनैनिफ्रायसो फरायनो नायरदोंमोन नै जानो बारा बारा मोजां होन्नान खोनालाय लाङायाखैहाय आं औ जोंनियानो मोजांखा औ जोंनेनो ट'पका ना औ बोरैबा फेल जाना थालांब्ला बेयावनो जेबो साबजेक्टखौनो फरायाखैहाय आं दाबोनो दे होनब्लालाय